ٹیکنالوجی ہمارے کاروباروں میں اور لین دین کے طریقے میں بہت ہی بدل دیا ہے اِس نے جیسے کہ ڈلیوری کہیں جانا ہے ڈلیوری بوائے کو ڈلیوری کرنا ہے تو آج کل انسان راستے گوگل میپ کھول لیتا ہے ایک دم سٹیک راستہ بتاتا ہے ایک دم سٹیک اور اگر یہ نہ ہو تو انسان راستہ ہی پوچھتا رہے بھائی یہ کہاں ہے بھائی وہ کہاں ہے تو جہاں دس منٹ میں پہنچنا ہے وہاں آدھا گھنٹہ لگا دے گا جہاں آدھے گھنٹے میں پہنچنا ہے وہاں ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو یہ بہت فائدہ ہے اور آفسز کمپنیز وغیرہ میں امپلائز کے ریکاڈ بھی رکھے جاتے ہیں اُس سے بہت آسانی ہوتی ہے پہلے پہلے تکنیک نہیں تھی اب تو کمپیوٹر ہے اُس میں سیف کر دیا اُسی میں جو ہے سب کچھ رہتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے پہلے قلم سے لکھو دقت ہوتی تھی اب ٹائپنگ کیا دو منٹ میں ہو جاتا ہے تو اِس سے بہت سے فائدے ہوئے ہیں اکانمی کو کمپنی اچھے سے فنکشنل رہتی ہے کانٹیکٹ کی کوئی دقت نہیں ہوتی کانٹیکٹ اب پہلے کے جیسے کچھ کام ہے تو خط لکھ رہے ہیں بھائی ہمارا مال ڈلیور کر دو ابھی کیا ہے ترنت فون کیا بھائی مال کب آئے گا بھائی یہ کام کب ہوگا بھائی وہ کام کب ہوگا ترنت فون کیا کوئی دقت نہیں ہوتی ہے جی